हिंदी भाषा एक हमारे राज्य से बोली भाषाओं से इसलिए अलग है क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जैसे मेरा ज़िला जयपुर है और राज्य राजस्थान राजस्थान के अंदर जैसे मैं बात करूँ तो एक दूनधाड़ की भाषा बोली जाती जो हिंदी भाषा से काफी अलग है लेकिन यह गलत है क्यूँकि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी भाषा है और हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चहिए इससे हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको हमारे देश में विदेशों के अंदर भी जानेंगे और वहाँ पर भी इसका सम्मान होगा कि हिंदी भाषा कोई भाषा है लेकिन आज कल उल्टा होता जा रहा है जैसे हमारे नये युग के लोग हैं वह हिंदी भाषा का प्रयोग न करके इंग्लिस भाषा का प्रयोग करता है इसलिए हमारी धीरे धीरे हिंदी भाषा नष्ट होती जा रही है हिंदी भाषा किसी को समझ में भी नही आती आज कल के नये युगों को वह गलत है लेकिन हमें ज़्यादा से जादा हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हिंदी भाषा को ही एक आगे रखना चाहिए जिससे कि हमारी हिंदी भाषा अभी तक भी कायम रहे और आगे भी कायम ही रहे